हलो आप इस्टेसनरी की दुकान से बोल रहे हैं ना जी ऐसा है हाँ ऐसा है मुझे अपने आफिस के लिए क़रीब क़रीब छः पेन चार कैंची और वो दो इस्टेपलर तीन पंचिंग मसीन ये इतना सामान चाहिए था तो इसके भाव क्या क्या क्या कीमत लगा देंगी आप सादे सिम्पल ही चाहिए ऑफिस के रोज़ रोज़ के यूज़ एंड थ्रो वाले नहीं मैंने तो गिनती बताया आपको हें कि कि क़रीब मुझे छः पेन चाहिए है ए क़रीब आप का दो कैंची चाहिए है तीन इस्टेपलर चाहिए है चार पंचिंग मशीन चाहिए है तो ऐसा ऐसा ऐसा कर के आप हम को भाव बता दीजिए कि भाई इसमें इतने के इतने हो गए टोटल टोटल पेमेंट बता दीजिए हाँ हाँ ठीक है आप हाँ हाँ हम मेरे को चाहिए है आप ये ये ये सामान पैक करा दीजिए मैं अभी आधा घंटे से आऊँगा तो ले पेमेंट दे कर आपके पास से ले जाऊँगा धन्यवाद